जयपुर जिले में जलवायु बहुत शुष्क है जब यहाँ पे बरसात होती है तब उमस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है खासकर की जब गर्मी में वर्षा होती है तब यहाँ का मौसम बहुत ही गर्मी बहुत गर्मी हो जाती है और उमस भी काफ़ी होती है वही अगर अगर ठंड मैं बरसात होती है तो ठंडों में भी जो मौसम होता है वह बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे खुशक मौसम ज़्यादातर साफ होता है और पूरे वर्ष गरम रहता है वर्ष के दौरान तापमान विशिष्ट तौर पर नो डिग्री से चालीस डिग्री तक घटता बढ़ता रहता है ही पाँच डिग्री से पाँच डिग्री सेल्सिअस से कम या तेरालिस डिग्री सेल्सिअस से अधिक होता है